हमारे क्षेत्र में कलाकारों को अच्छा व्यवहार दिया जाता है जैसे कि वो लोग मिट्टी से ही सुराही चिलम विल्लम यह सब लाते हैं तो हम लोग उन्हें खरीदते हैं तो उनका रोज़ रोज़गार बढ़ता है और यहाँ पर मिट्टी के से ही खिलौनों उलौनों को बनाकर यहाँ पर जब मेला वेला लगता है तब वहाँ पर बेचा जाता है तो उन लोगों से को भी रोज़गार अच्छे से मिल पाता है और उसका प्रदर्शन भी होता है जिससे मिट्टी खिलौने को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और यहाँ के जो कलाकार होते हैं वह मिट्टी से ही दुर्गा पूजा जहाँ यहाँ पर लगता है उस चीज़ को बनाते हैं मूर्ति उर्ती जिस चीज़ को मूर्ति खरीदते हैं लोग और उसका पूजा वूजा करते हैं यहाँ मेला भी लगता है उस चीज़ से रोज़गार भी यहाँ बढ़ता है कलाकारों का और उन्हें अच्छे रोज़गार मिलने के कारण वह अपने परिवार का अच्छे से पोलन पाषण पालन पोषण कर सकते हैं जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को रोज़गार मिलता है और वह अपने कला का करते हैं जैसे हम उनसे और सामान खरीदेंगे तो उनकी सहानुभति और बढ़ेगी हमें कलाकारों से ज़्यादा चाहिए और कलेक कला से ही वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करते हैं